हॅलो म्हाका एक अर्जंट रिचार्ज करपाचो आसा हांव आउट ऑफ टावन आसा आनी म्हाका अर्जंटली म्हाज्या फॅमिलीक कॉन्टेक्ट करपाचो आसा म्हाका तुमी चारशे णव्याणवाचो फूल टॉ टॉक टायम आसलेलो रिचार्ज करून बेगिनाच्या बेगीन दियात म्हाजो फोन नंबर आसा नायन झिरो टू वन फाय झिरो एट डबल वन फोर